मैं कुछ समय पहले बाज़ार से बाथरूम सोप लेकर आयी थी वह बाथरूम सोप काफी अच्छा था बाथरूम सोप का नाम आपने सुना होगा डव डव आपको पता ही है काफी अच्छा सोप होता है मुझे उसे लगाने से अपनी त्वचा काफी मुलायम और अच्छी लगी थी तो वह मेरे लिए काफी अच्छा था